ग्रामीण समुदाय एखने गाममे खेती करै छिए बहुत किसानके दिक्कत छै किसानके खेतीमे पइसा नहि पुरै छै तब खेती करबो लोक करै छै तऽ उपजे नहि होइ छै ओकरामे कतेक लाभ छै जे पानी नहि मिलै छै जल्दी आओर किसानके जब ओ पानी तनि मनि भेटल देलक तऽ वर्षा होइ गेल खाद नहि मिलल पानी नहि भे मिलल तऽ गरीब लोक कि कै सकै छै कहाँसे कोन चीज करतै तऽ गरीब लोक मरै छै भूखा तऽ एहि लेल ई आब खेतीमे बहुत दिक्कत होइ रहलै पइसाके उपाये नहि छै तऽ पइसा रहतै तभी लोक ओहिमे खेती करतै तब खेतिओ करै छै तऽ नहि खाद मिलै छै नहि खादके उपाय मिलै छै पइसाके पानी नहि पटवनके उपाय मिलै छै तऽ लोक कइसे खेती करतै तऽ पानी वर्षा होइ जाइ छै जेहो तनि मनि होल उपजाबाड़ी वर्षा हो गेल सबके तीत भीजि गेल बहुत फसिल नाश होइ गेल कटनी करेलक घर आनै ले चाहलक वर्षा होइ गेल फेर वर्षा होलाके बादमे बहुत घाटा होइ गेल किसानके तऽ किसान कि करतै कएसहुँ कै के जिए छै किसान अपना घरसे कहाँसे लएतै अपने सरकार किछु ओकरा देतै तब ने तऽ सरकार तऽ ओकरा देबे नहि करै छै तब ओ अपना घरसे करजो पैँचा लैके खेतीबाड़ी तनि मनि करै छै तऽ कहाँसे कि करतै ओ देतै सरकार किछु लाभ मिलतै रहै तब ओ करतै रहै तब ओ नहि खाद मिलै छै नहि पानि जुटै छै आखिर कि करतै लोक कएसहुँ जिए छै किछुके साधने नहि छै तब कि करतै लोक